न्हौने दे बारे च गल्ल करनेआं स्वीमिंग दे बारे च गल्ल करनेआं जेल्लै मैं छोटा होंदा हा पंज छे साल दा ग्रांऽ च जागत जंदे हे न्हान कि जेल्लै मतलब कि नाले च डंगर चारदे हे अस डंगर चारने दे बाद बड्डलै डंगरें कन्नै जाना डंगर चारदे ओह्दे बाद उनेंगी पानी पलेयाने गी लेना नाल दे खड्ढै खड्ढै गे उत्थै न्हाते न्हौना शौना जागतें कन्नै जंदा हा पैह्लें मैं तैरना नीं औंदा हा मिगी पैह्लां मैं इयां गै कंडे कंडे गै पानियै च न्हौना ओह्दे बाद च फिर बल्लें बल्लें तैरना सिक्खी लेआ ते उत्थै खड्ढै न्हाते शाते न्होंदे श्होंदे रेह् ते तैरना आई गेआ ओह्दे बाद च अग्गें फिर फिर जाइयै इयै दुए दिन फिर चली गे न्हान न्होंदे शोंदे रेह् अपने खड्ढां पैह्लां मिगी तैरना नीं आंदा हा मिगी तैरना बल्लें बल्लें तैरना सिक्खेआ ओह्दे बाद खड्ढा न्हान लगे तारी नीं औंदी ही तारी मारी सिक्खी पैह्लें पैह्लें ओह्दे बाद च अग्गें फिर हून ते मैं तारी मारी लैना पूरी ग्रांऽ च उत्थै इक डबर ऐ खड्ढा डबर च रौह्ना डैन डबर ओह्दे बेच्च न्हाते न्होंदे शोंदे म्हल्ले ग्रांऽ दे जागत बी जंदे तातो दे मुड़े जंदे उनें तारी सखाई मिगी तैरना तैरना नी आंदा हा मिगी उ'नें तारी सखाई मिकी मिकी मैं डरदा हा बड़ा तैरना नी आंदा हा तारी उ'नें सखाई मिकी ओह्दे बाद च फिर बल्लें बल्लें मैं तैरना आपूं कोशिश कीती फिर अग्गें तैरेआ तैरन लग्गेआ मैं तैरने तारी तूरी मारदे रेह् ओहदे बाद च अग्गें फिर फेर जाइयै मिकी डेली डंगरें गी नौआना बाद इच फिर न्हाना शाना गे खड्ढै न्हाते शाते ओह्दे बाद च फिर ओह् करना शामीं फिर गे अपने डंगर डंगर खोलने डंग्गरें नै जाना उठी डंगर छोड़ी देने इयां चरन आपूं जाना उठी खड्ढा न्हान न्हान पंज छे मुड़े जंदे हे म्हल्ले दे खड्ढै न्होंदे जाना न्हान न्हाते शाते खड्ढा दो दो तिन तिन घैंटे खड्ढा न्हांदे रौह्ना घरा दा बी गालियां पौनियां उद्धरा खड्ढा दा मन करदा हा बाह्रे आने गी निक्के निक्के होंदे जेल्लै नौ नौ दस दस साल दे खड्ढा न्हांदे रेह् न्होंदे रेह् घरा बी गालियां पौनियां तुस खड्ढा रौह्ने पेदे ओह् करने ओह् करने मन नीं करदा हा बाह्रे गी औने दा ओह्दे शा बादा च फिर दुए दिन फ्ही बड़लै डंग्गरें नै जाना उठी न्हान शान फिर डंगर असें छोड़ी देने चरन ते आपूं जाना उठी खड्ढै न्हौन न्हौना दो दो तिन तिन घैंटे तां बी खड्ढा कन्नै रौह्ना न्होंदे उद्धर घरा पौनियां गालीं तुस कम्म नी करदे ओह् नी करदे तुस सिर्फ खड्ढा न्हौंदे रौह्ने ओ स्कूल जाना जेल्लै स्कूलै गी जंदे केईं बार स्कूला दा बापस आना स्कूला दा बंक मारियै नस्सी जाना स्कूला फिर जाना उठी नाल न्हान खड्ढै न्हाते शाते उत्थै दे मुड़े यार दोस्त जंदे हे न्हान न्हौन खड्ढा न्हाते उत्थै फिर दो तिन तिन घैंटे उत्थै रौह्ना पेदा घरा दा स्कूल जाना अग्गें स्कूल नी जाना खड्ढै न्हौन लगी पौना न्हाते होर दूए दिन बी स्कूल जाना ते स्कूल बड़ा घट्ट जंदे ज्यादा खड्ढै जाना न्हौन जाना उठी ओह्दे बाद च फिर स्कूल दा बापस आना घर फिर फिर न्हौन लगी पौना घरा घर छड़ा बैग टकाना रूट्टी बैग सुट्टेआ कप्पड़े खोले रूट्टी खाद्धी फिर चली पौना न्हौन दो दो त्रै त्रै घैंटे फिर उत्थै न्हौंदे रेह् खड्ढै औना घर फिर शामी रूट्टी शाटी खानी फिर घर फिर आपूं इयां घर पानी भरा दा होंदा टैंकी बनाई दी होंदी टैंकिया च घर फिर लग्गी पौना न्हान